जोंनि ओनसोलावहाय मिथिंगायारि सम्पदफ्रा गोबां दङ जेरैहाय बाला अन्थाइ दै बिफां लाइफां गोबांथार दङ आरो बे जोंनि ओनसोलावहाय बे दै दङ बे दैयाबो मोजांथार रोखोमनि बे दैफोरखौहाय गोबांथार मानसियानो लोङो आरो मोजां माने बे दैखौ लोङोबा थान्दा मोनो आरो एसे गुसु रोखोमनि बेबायदिनो बालाफोरबो दङ बालाफोरखौबो जाय जायफोरनि न' लुगोन गामियावहाय बे गामिनि मानसिफ्रा बालाखौहाय लांफैनानैहाय माने गावसोरनि न'आव लाना थाङो आरो माने बे बाला अन्थाइफ्रा मोदोमनानै बुङोब्ला मोनसे जोंनि मा होनो दैलांबारि होननाय दं आरो बेयावहाय मोननो हायो गोबांथार रोखोमनि बाला अन्थाइखौहाय बेयावनो नांगौ जिनिसफोरखौ मोनजोबो न' लुनो थाखाय जेनबा अन्थाइखौ अन्थाइफोरखौ न' लुनायाव नांगौ जायो नालाय आरो बालाफोरखौबोथ' नांगौ जायो ओमफ्राय आरो बे दैलांबारियावनो फैनानै लांफैनानैहाय जाय जायफ्रा न' लुयो लुगोन बेयावनो बिसोरो ट्रेक्टर जोंहाय लांफैयो आरो बालाखौ जावनानै आरो लानानै थाङो बेयावनो मा होनो बायनाङै मानि बेसेन मोनो गोबांथार बाला दंखायो नालाय जाय जायफोरनो नांगौ बिसोरो फैनानै लांफैयो आरो अन्थाइफोरखौबोथ' न' लुनायाव नांगौ नालाय बेखायनो अन्थाइफोरखौबो गोबांथार मानि गामिनि मानसिफ्रा फैनानैहाय ट्रेक्टर जोंहाय थिखोनानैहाय लानानै थाङो आरो आरो जोंहा जों जोंनि ओनसोलावबो गोबांथार दंफांफोर दङ बिफां लाइफांफोर बिफांफोरखौबो न' लुनायावहाय नांगौ नालाय नांगौ ना ट खोरखि ओमफाय दरजा बानायनो हाय बेखायनो बै मा होनो बिफांफोरखौबो बे गामिनि मानसिफ्रा फैनानैहाय जाय जायगायाव बिफां दङ बेखौ दाननानै लांनानैहाय मिसिन आवहाय हाहोनानैहाय मानि थगथा दिहुननानैहाय न'आवहाय गाव बानायहैनो हायो आरो दरजा खोरखिफोर आरो गोबांथार जोंनि गामियावहाय बे मिथिंगायारि सम्पदफोरजोंनो फालांगिबो खालामजा फालांगिबो खालामनो हायो हायो आरो बाला अन्थाइफोरखौबो दस्रा जायगायावहाय गैयाब्ला जोंनि जायगानिफ्राय बाला अन्थाइफोरखौहाय जों मानि फानहरनो हायो आरो बिफां लाइफांखौबो जों दस्रा हात मा जायगायाव गैयाब्ला बेखौबो जों फानहरनो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय गोबांथार मोजां सुबिदाफोर दङ